गोवा महाराष्ट्रा राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड तेलंगना तामिलनाडू कर्नाटका झारखंड छत्तीसगड पंजाब गुजरात ओडिसा नागालँड आसाम मिजोराम केरळा जम्मू एन कश्मीर